समसंग के एक मुबाइल लिए हैं मुबाइल लिए हैं तो मुबाइल लेना हो गया हो ले लिया है ना त मेरा मुबाइल खराब अथी पैसा भी ले लिए और मेरी मुबाइल भी खराब मुबाइल में मेरा मुबाइल में खराब हो गया मुबाइल में इतना पैसा लेय लेऊ ले लिया बोले हैं मुबाइल वाला ह त बोले हैं कि हम लोग त मुबाइल दे दिए खराब हुआ नहीं हुआ त आप ही समझिए तब फिर ले लिए हैं तब थोड़े फिर आएंगे फिर मुबाइल के अपना हम लोग ले के मुबाइल के झाँक रहे कि क्या करे मुबाइल के लेगे ले लिए पैसों भी चल गे बर्बादय मुबाइलो भी सही नहीं है फिर सम्संग के मोबाइल ले ले कर हम क्यों लिए नहीं लेक ठे दिमाग में फिर सोच रहे कि नहीं लेंगे मोबाइल फिर सोचे कि कोई के दिए बनाने के देखिए न लिए हैं मोबाइल लेना ले लिए हैं देखिए न मेरे मोबाइल नहीं चलते चार ठो हजार के मोबाईल लिए हैं मोबाईल मेरे खराब निकल गए मोबाईल वाला के यहाँ गए हैं मोबाईल वाला बोलें हैं कि ह हिया पर ते ठीक रहे थे हम लोग तो तुमको निमन नहीं देया देया है खराब थोड़को दिया है मोबाईल आप लोग गिरा दिया कि क्या करा आप ही न समझिएगा हम लोग मोबाईल लहे त न तो गिरे नहीं कहीं हिया को लैय आ तो देखि चलाने के लिए तन देखिए चालू करिए त रख देत देखते खन से ये मोबाईल चलबे नहीं करती है तो बोले कि मोबाईल खराब तो दे दिए मेरे त ओही न समझ के हम गे मोबाईल वाला के हिया त बोला कि हम लोग निमन दिए हैं आप भी खराब करे हैं हम बोले कि हमारे मोबाईल के पैसे भी चल गे आठ हजार और मोबाइल भी न निमन निकले मोबाइल में मोबाइल ये मेरे बात करने के लिए दूसरा से मांग कर हम बात करते मोबाइल रहता न तो अपना से बात करते ले लिए अच्छा के लिए त आप दे दिए खराब के लिए तो बोले कि हम के ठन खराब थोरबे हम लोग ते आपके बढ़िया दिए है जे बोल रहे है ये हम लोग जाकर बोले हैं कहें हैं कि हमें दूसर मोबाईल दीजिए ये मोबाइल रखिए आप लोग त दिए हैं हमको कागज के मोबाइल खराब हो जाएगा त लेते आईएगा तो हम लोग ले लेंगे हम लोग कहते हैं अब कैसे खराब हो गया नहीं ले तो आप समझिए ये कैसे बोलेंगे ऐसे कैसे बोलती है बोलती हम लोग कहती है सो कैसे वो खराब हुआ दू दिन में खराब हो जाएंगे मोबाइल कैसे खराब होगा हाँ त मोबाइल वाला बोलते कि खराब करे नहीं करे आप लोग भी समझें हमको मोबाइल लिए अच्छा के लिए कि खराब के लिए अयै हमारा खराब हो गया मोबाइल में हम कैसे भी बात करेंगे एक दूसरे से चाहे कोई से घर में घल पलिवार कोई अपनी ही कुटुम्ब में है मोबाइल लिए बाते करने के लिए न लिए